हैलो में महौर थमां बोल्ला नी राजन राजन राजन में सैकल लैना हा ते पिछले दिनें में थुआढ़े कोला गड्डी लैती ही में हां ठीक ठीक चला दी नेईं नेईं ठीक चला दी ऐ हून में महां सैकल लैना हां कोई गेयरां आह्ला हां हां गेयरां आह्ला चले दा अजकल पता निं कनेहा ऐ में काले रंगै दा चाहिदा होग जागतै लेई लोड़दा

है गेयरां आह्ला जां इ'यां गै चलो मिगी गेयरां आह्ला लोड़दा हा बारां साल ऐ किन्ने तक्कर अच्छा अच्छा किन्ने तक्कर थ्होग कोई

द'ऊं ज्हार तक्कर लेकिन थोह्ड़ा जेहा घट्ट निं होग ना अबा कोई शैल कंपनी दा ऐ निं

अच्छा ठीक ऐ दिक्खने आं कल्लै परसूं तक्कर ठीक ऐ ठीक ऐ भी छुट्टियां न चला दियां ते में परसूं तक्कर दिक्खना होर ठीक होर थुआढ़ी से सेह्त सूह्त ठीक ऐ मौसम केह् जेहा पैह्लें ठीक ऐ ठीक ऐ